हमर परिवारकऽ प्रधानमन्त्री आवास योजना जे यऽ ओ भेटल यऽ एहिसऽ हमरा सबकऽ पहिने जे दूइए गो घर रहय तऽ एगो आओर बनि गेल तऽ हमरा सबके बड़ नीक जेकाँ लाभ भेटल आ आब हमरा सबके रहैमे कोनो तरहक दिक्कत नै बुझाइए